اردو ادب کا دامن نثر ہی نہیں بلکہ صنف نظم بھی رنگا رنگ محاوروں کی خوبصورتی سے مزید ہے زبان و ادب کی تفہیم کے لیے محاوروں سے واقفیت بھی ضروری ہے محاوروں میں ہمیشہ حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی مراد ہوتا ہے اردو کی اردو کے کچھ مشہور محاوروں محاورے ہم آپ کو سناتے ہیں